आज काल शाळांनी विद्यार्थ्याचे एटॅणस खूब कमी जायत वेता हाचें कारण म्हणल्यार शाळेंत येवपाची भुरगीं खूब त्रास काडचें पडटात शाळा खूब पयस आशिल्ल्यान आनी टायमार बसीन आशिल्ल्यान भुरग्यांक शाळा चुकोवची पडटा थोडीं भुरगीं आपल्या गरीबसाणीक लागून शाळा चुकोवन कामाक वेतात टायम मेळटा तेन्ना शिकतात काम ना त्या दिसा शाळेंत वेतात थोड्या आवय बापायक लागीं आपल्या भुरग्यांक शाळेंत एडमिशन करूंक पयशे नात आनी जी भुरगीं दोंगरार आनी रानांत रावतात ताका नदी पूल पार करून येवचें पडटा ह्या भुरग्यां लागीं इंटरनेट सर्वीस मेळना असायनमेंट करूंक ताका त्रास लागतात ह्याच कारणाक लागून भुरगीं चडशीं भुरगीं आतां शाळा सोडून दितात